आसामाव दानि फालांगियारिफ्रा रांखान्थिजों गोरोबनानैहाय ओरैबायदि सोलायनायखौ जोङो दा नुनो मोनो बै सम बोसोर जि बोसोर फोरनि सिगांनि फालांगियारिफोरनि बेबायदिनो फालांगि खालामनाया जुदा आरो दानि समनि जि फालांगिरि फालांगिरियाफोर गारिफोर बेबायदिनो फालांगियारि खालामनायखौ नायब्ला जों गोबां जों डिफारेन्सखौहाय जोङो नुनो मोनो जे जेरै जोङो नुनो मोनबोदों गोदोनि समावहाय जोङो जेनेबा आं गुबुन जायगानि बेबायदिनो हाथाय बाजारनि फालांगियारिफोरनि फालांगि खालामनायखौ आं बुंनो थांले आङो खाथियाव थानाय आं बेंथलनि हिसाबै बेंथल हाथायाव एबा बेंथल बाजाराव माबायदि फालांगियारिफ्रा सोलिनानै दङ सोलायनाय महराव जोङो नुनो मोननानै दङ बेखौ आङो बुंनो सानो गोदोनि समावहाय जों नुनायाव गामियारिफोरा माइ फाथो बेसर बेबायदिनो आबादारिफ्रा हाथायफ्राव लाङोब्ला डाइरेक्ट जि मुवाखौ जि जायगायावहाय फानो बे जायगायावहाय एबा बि जायगासिम लांनानै जों फानहैनांगौ गोनां जायोमोन नाथायब्ला जोङो दानि जुगाव जोङो नुनो मोनो जोङो दानि फालांगियारिफोरखौ जोङो नुनो मोनो जे गामि ओनसोलाव हाबफैनानैनो बिबायदिनो फालांगियारिफ्रा फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै गय फाथो बिसर माइ दा बिफोरखौहाय जोङो गामिनिफ्रायबो एबा न'निफ्रायबो एबा जायगानिफ्रायबो जोङो फालांगियारिफोरनोहाय जोङो जोङो लोगो लाज्लायनानै बेबायदिनो जोङो बायलाय फानलायखौ जोङो खालामनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां बेबायदिनो सिगांनि जि फालांगियारिफोरनि फालांगि खालामनाय आरो दानि फालांगियारिफोरनि फालांगि खालामनाय बेखौहाय जोङो गोबां माने आलादा रोखोमनि एबा फारागथिखौहाय जोङो नुनो मोनो